हांव जाणा आसलेलें थोडेशें सण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां तें म्हणल्यार शिगमो धालो होमखण दिवजला जात्रा देणलो पयलीं म्हणल्यार होमखण हांव ल्हान आसतनाच्यान पळयत येयलां तें म्हणजे होमखण जे आमच्या आवयच्या गांवांत जाता होमखण म्हळ्यार मोटी मोटी लांकडां एका जाग्यार मांडून दवरता आनी तेका शिगम्याच्या निमाण्या दिसा पेटयता आनी त्या कुळश्यांतल्यान लोक देवाचें नांव घेवन धांवन वयतात होमखण पेटोवन लोक तेज्या भोंवताडो घेवन नाचता तें पळोवपाक खूब गर्दी जाता शिगमो हो गोंयान मार्च म्हयन्यान आसता पयली तरंगां घेवन लोक दारादारांनी तुळशी मुखार वयतात त्या तरंगाची लोक पुजा करता दुसरें दुसरें म्हणल्यार धालो धालो हो एक अशी परब आसा जी बायलां खातीर केल्ली आसा धालो ह्या खातीर केल्या की बायलांनी एकठांय येवचीं आनी तेंकां तेंच्या कामा कडल्यान थोडो सुशेग मेळचो बायलां एकठांय येवन सगळ्या जाव देवांची नांवां घेता फुगड्यो घालता धालो ह्यो रातच्यो आसता त्यो एका गांवांत पांच दीस जाल्यार सात दीस जाल्यार णव दीस आसता निमाणो माण जाता तो दिसाचो जाता तेन्ना बायलां कापड न्हेसता आनी मागीर धालो सोंपयता तिसरो तिसरो म्हणल्यार दिवजां दिवजां म्हणल्यार बायलांचो उमेदीचो दीस आसता गोंयान चडश्या देवळांनी दिवजां जाता देवाची जात्रा आसता तेन्ना दिवजां जाता बायलां त्या दिसा उपास करता दिवजां म्हणल्यार सवायशिणी बायल पांच वाती आसलेली दिवली पेटयता आनी देवळाचो भोंवताडो काडटा तेन्ना ती णववारी कापड न्हेसता सगळें भांगर शिंगर घालता आनी बरी नडटा चवथो म्हणल्यार चवथी म्हणल्यार जात्रा जात्रा गोंयान सगळे कडेन जात्रा जाता शिरगांवची जात्रा मयेची जात्रा मोरजेची जात्रा आनी खूब कडेन जात्रा जाता जात्रेक कितलेशेच माण लायतात खाज्याचें मांड खेळण्याचें मांड कपड्यांचें मांड आनी जायते भशेन मांड आसता पूण शिरगांवची जात्रा ही वेगळीच आसता थंय धोंड आसता तेच म्हणल्यार सवळे न्हेसोन हातां बेताची काटी घेवन दोन जात्रेच्या पांच दीस पयलीं उपास करता जात्रे दिसा सकाळीं तळयेर वचोन न्हाता रातचें देवळान बेतां घेवन धोलाच्या आवाजान नाचता आनी ओमखणातून धांवन घरा वयता पांचवो म्हटल्यार धेणलो धेणलो हो सण गोंयच्या थोड्याच गांवांनी मनयता धेणलो म्हळ्यार कृष्णाची मुर्ती घुमटेन दवरून गांवान घरा घरांनी भोंवडयता थंय धोल वाजयता